आं जा डास्टबिन प्रडाक्टखौ बाहायदों बेयो दा डास्टबिना जोबोर फिसाथार जायनि थाखाय माखासे जाबोर जुथोरफोरखौ दोन्थुमनो एसे खस्थ' जागासिनो डास्टबिन बानायोब्ला एसे गिदिर बानायोब्ला मोजां जायो मानो होनना बुङोब्ला डास्टबिना बुहुत सानफ्रोमबोनि सानफ्रोमनि बाहायजानायनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे आयजें होनानै आं सानो जायनि थाखाय बे डास्टबिना जोबोद फिसा जादों बिनि थाखाय माखासे जाबोर जुथुरफोरखौ सानसेबा सान्नैनि उनावनो बुंफबनायखौ नुनो मोनो डास्टबिना एसे गोराहै बानायनाय जानांगौ बेयाव जाहाथे बे जाबोर जुथुर गारोब्लाबो थाबैनो नस्ट' जाया बेबायदि जानांगौ नाथाय बेबायदि गुरै बा मोजां प्रडाक्ट नङिनि थाखाय बे डास्टबिना थाबैनो गाज्रि जायो